आं थांनो मोजां मोनग्रा जायगाफोरा जाबाय हाजो जायगाफोर आरो बिबार बारि पार्क फोर बे जायगाफोराव आं थांनो मोजां मोनो मानोना बे हाजो जायगाफोराव समायना रमायना सोमखोर बिफां लाइफांनि समायनाया गुबुन जायगा एबा हायेननिख्रुइ आं समायना नुसिनो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोर नुयो आरो दाउसेनफोरनि गाबनायफोरजों रिंखांनाय हाजोआ आरोबाव समायसिनो आरो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरबो नुनो मोनो बेनिखायनो आं हाजो जायगाफोराव थांनो मोजां मोनो मानोना बिदि मिथिंगाखौ नुनानै आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो दुखु दाहा गासैखौबो बावगारजोबो बेनिखायनो आं हाजो जायगाफोराव थांनो मोजां मोनो आरो आं बिबार पार्क फोराव बेरायनो मोजां मोनो मानोना आं बिबारफोरखौ जोबोर मोजां मोनो